देखियौ जेनाकि हमरा आरके गाँव मे डाटा बहुत ही अच्छा काम करै छै आओर अच्छा चलै छै किएकि हरेक छेत्रमे सभी सभ टॉवर लागि गेलै जाहिसँ टॉवर हरदम रहै छै ओ डाटा यूज होइत रहै छै हरदम बढ़िआँ सँ डाटा काम करै छै छोड़ै नहि छै एको बेर चलैत रहै छै डाटा हमरा परिवारमे कम से कम चारिगो एंड्रॉइड फोन छै जाहिमे हरेक तरहके रिचार्ज करै पड़ै छै कोनोमे दू सए उन्चास से तऽ कोनोमे एक सए पचपन से तऽ हरेकमे लागि जाइ छै महीनामे हजार रुपैआके रिचार्ज भए जाइ छै दस बारह सएके करऽ पड़ै छै हरेक महीना रिचार्ज आओर करै छियै ओकरा अच्छा से यूज होइ छै बढ़िआँ से यूज करै छियै डाटा रोज खत्म भए जाइ छै भविष्यमे कहियो बचि जाइ छै तऽ कहियो सबेरे खत्म भए जाइ छै तऽ ओहिमे रिचार्ज करै पड़ै छै फेर से डाटाके उन्नैस रुपैआके रिचार्ज करै पैड़ जाइ छै जाहिसे अगर जल्दी खत्म भए जाइ छै तऽ उन्नैस रुपैआके रिचार्ज फेर ओकर यूज करै छियै अच्छा यूज होइ छै तऽ हरदम चलै छै चौबीसके चौबीस घण्टा चलैत रहै छै डाटा हरदम मिस नहि करै छै अच्छा सँ चलै छै अच्छासँ चलबैत रहै छियै एको बेर मिस नहि करै छियै हरदम चलबैत रहै छियै बहुत ही बढ़िऑं काम करै छै किए तऽ टॉवर पासमे ही आइ काल्हि भए जाइ छै भए गेलै हँ सगरे टॉवरके सुबिधा अच्छा छै आओर बढ़िआँ छै गाँव घर बढ़िआँ डाटा काम करैत अछि अच्छा से चलबैत रहै छियै फोनके यूज होइत रहै छै बढ़िआँ से यूज करैत रहै छियै डाटाके एकरा सभ फोन बढ़िआँ ही काम करै छै डाटा हरेक फोन चलबै छियै हरेक फोनके यूज यूज होइ छै सभदिन हरेक महीना रिचार्ज करै पड़ै छै हरेक फोन मे सभ फोनमे सभ रङ्गके रिचार्ज करै छियै आओर बढ़िआँ से यूज करै छियै ओकर डेटा खत्म होइए तऽ उन्नैस रुपैआके रिचार्ज मारै छियै आओर बढ़िआँ से यूज करै छै चलै छै हरेक तरहके बीडिओ रील्स न्यूज हरेक चीज दखैत छियै अच्छा से मिस नहि होइ छै देखैमे बढ़िआँ से समैझ समैझके देखैत रहै छियै किए तऽ डाटाके प्रोब्लेम नहि होइ छै मिस हेतै बीचमे छुटि जेतै डेटा छोड़ि देतै तऽ हरदम चलैत रहै छै तऽ हरदम देखैत रहै छियै हरेक समाचार न्यूज आनैत रहै छियै बढ़िआँ रहै छै हरेक चीजके सुविधा मिलैत रहै छै फोनसे कखनी की हेतै कहिया बर्फ बरसा हेतै की हेतै डाटाके कारण हरेक चीजके सुविधा छै आओर सभचीजके पता चलैत रहै छै हरदम अच्छा से की आइ ई हेतै काल्हि ओ हेतै या आबै बला छै तऽ एनामे सभचीजके पता चलैत रहै छै तऽ अच्छा रहै छै कोनो चीजके डर नहि रहै छै आबै से पहिले पता चलि जाइ छै आओर बढ़िआँ सँ हरेक चीज हमरा कहूँ ओकर सुविधाके पालन कए लै छियै जइसँ कोनो भी नुकसान नहि हुए अच्छा से सभचीजके पता चलैत रहै छै बढ़िआँ रहै छै हरेक चीजके सुख सुबिधा मिलैत रहै छै फोन से रिचार्ज करैत रहै पड़ै छै महीना महीनापर सुबिधा मिलैत रहै छै किए एतेक भी डाटा तेटा छोड़ै नहि छियै मिस नहि करै छियै बढ़िआँ काम करै छै करै छै उपलब्ध सभ हरेक दिन रहै छै हरेक खत्म होइ छै फेर तुरत रिचार्ज मारि दै छियै जाहिसँ कि कोनो खबर नहि छुटि जाइ हरेक खबर देखैत रहै छियै लेकिन न्यूज चैनल देखैत रहै छियै आराम से जाहि सऽ कि हरेक चीजके बारेमे पता चलि जाइ कोनो छूटै नहि जाहिसे कोनो हमरा हानिकारक नहि हुए अच्छा से देखैत रहै छियै अच्छा से फोन यूज होइ छै बढ़िआँ से डाटा खत्म होइ छै हरेक चीजके हरेक फोन आबैत रहै छै फोन जाइ लगबैत रहै छै बढ़िआँ से चलै छै डाटा अच्छा से काम करै छै अच्छा से चलबै छियै बढ़िआँ से बढ़िआँ से हरेक जगह हरेक जगहके खबर पूरा देशके गाँवो घर समाचार न्यूज सभचीज आबैत रहै छै बढ़िआँ से पता चलैत रहै छै बढ़िआँ से देखैत रहै छै आओर कोइ दिक्कतके बात नहि छै डाटा बढ़िआँ काम कए रहल छै स्थान नहि छै तऽ ओहिमे तऽ आओर अच्छा से काम करै छै हरेक मोबाइल के डेटा काम करे छै एतऽ सभ काम करै छै बढ़िआँ से